हा हा घणियूं खपनव अच्छा कहिड़ी कंपनी हर कंपनी जो अघु अलॻि अलॻि आहे भेण केमल जूं तव्हांखे हिकु बॉक्स पइजी वेंदो पंजाह जे आस पास वधि में वधि पंतालीह हुन मां घटि त न थींदो न असांजे हथ में काने ना जेको कंपनीअ मां अघु अचे थो हुनमें असां तव्हांजो वरी बि पंज रुपिया घटि करे डिस्काउंट करे ॾिऊं था कैमलिन कंपनी ना हा त घणा वारा खपनव ॿारहंनि वारा चोवीहनि वारा पंजाहु वारा चोवीह कंदसि ट्ववेटी फॉर पेक वारो ऑइल पैश्ट्ल खपनि कि न वेक्स कलर खपनव ऑइल पैश्ट्ल हा इहो तव्हांखे लॻभॻि पइजी वेंदो सौ जे आस पास

न इहो त एम आर पी ते ईंदो हिन में कुझु घटि नथो थी सघे ना जेका बि एम आर पी हूंदी

रबड़ कहिड़ा खपनि उहे बि कंपनीअ जे अनुसार आहिनि डॉम्स अथव डॉम्स जा अथव डॉम्स जा खपनव त कीअं खपनव हिकिड़ा ईंदा अथव अगरि खुले में वठंदव त टीह रुपिया पीस पवंदो आहे अगरि डज़न में वठंदो त उहो तव्हांखे ॿ रुपिया सवा ॿ रुपिया पीस पवंदो अथव डज़न ॾियांव

ठीकु आहे हिकु पैकेट उहो त बाइंडिंग हा आहे असांजो कमु बाइंडिंग जो पर तव्हांखे कहिड़ी बाइंडिंग कराइणी आहे जेका प्लास्टिक बाइंडिंग ईंदी आहे उहा की न पुठे वारी ट्रांस्पेरंट ठीकु आहे उहा हाणे ॿाहिरि ॾिसो अघु अथव अरड़हं रुपिया वीह रुपिया हलंदो आहे किताब किताब खे ॾिसी वधि में वधि असां तव्हांखे डिस्काउंट रेट तेरहां ऐं पंद्रहां लॻाए सघंदासीं तेरहं किताब खे ॾिसी अगरि जो ॾाढो थुल्हो किताब हूंदो त हुन ते पंद्राहं सन्हा ई आहिनि न अच्छा ठीकु आहे हा त तेर घणा हूंदा किताब लॻभॻि अंदाज़ो सत अठ टैक्स्ट बुक ऐं अठ खनि हूंदियूं कॉपियूं बि ठीकु आहे त मां तव्हांसां इएं तेरहां रुपिया हिकु हिकु हिकु जा तेरहं रुपिया लॻंदव हा ठीकु आहे ॿिन्हनि जा किताबनि ते बि ऐं कॉपिन ते बि वधीक ॿ सौ पेज खां थुल्हो कुझु बि काने ना छोकी उहो थुल्हो ॿ सौ पेज खां वधीक थुल्हो हूंदो आहे त हुनजा पंद्राहं रुपिया लॻंदव कुझु आहे या हीअं ॿ सौ पेजनि खां वधीक अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा ठीकु आहे असां घर में बि प्रोवाइड इहे सामान तव्हां पाण खणाईंदव की न पहुचाइणो आहे ठीकु आहे तव्हां अचो त किताबु अॻो पोइ खणी अचो अगरि पहुचाइणनि त भले पोइ मुंहिंजो माण्हू ॾेई बि वेंदव ऐं किताब खणी बि वेंदव पोइ जीअं बि तव्हांखे कम्फरटेबल लॻे जीअं तव्हांखे लॻे सहुलियत हा त ठीकु आहे त तव्हां हाणे इहे पेनसिलियूं कलर ऐं रबड़ घणे वजे ताईं ईंदा खणणु हाणे हिन खां पोइ त समिझो कलाकु खनि अञा आहियूं साॾे ॾहनि ताईं सुभाणे सुबुह त ॿारहि ताईं ईंदो अची वेंदो न वधीक देरि न कॼो मां सभु ठाहे रखांव थी

हा ठीकु आहे ऐं ॿियो बि सभु कुझु अथव सामान अगरि कुझु खपेव त कार्डबोर्ड थिया या जेके फोम शीट हिकु कार्डबोर्ड खपेव ठीकु आहे कार्डबोर्ड कार्ड पेपर फोम शीट सभु अथव असां वटि कार्डबोर्ड हिकु नंढो नंढो अथव ॾहें वारो ऐं वॾो अथव पंद्रहं वारो वॾो हा ठीकु आहे हिकु वॾो उहो पैक कराए रख छाजो चॉक त कलर वारा खपनि की ना अछा खपनव कलर वारा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ टीह रुपए हिकु बॉक्स अथव हा हुनमें अंदरु लॻभॻि पंजवीहु टीह पीस हूंदा अथव हा नंढा माना जीअं हलंदा आहिनी जेतिरा हीअं न न हाणे जीअं अचनि था तीअं उहा पहिरियों वारा नॉन डस्ट अथव हिननि में धूल मिटी बि न निकिरंदी अथव हा इहो हुओ शइ अथव हा ठीकु आहे ठीकु हा सभु अथव ना स्केल स्केल नंढी वॾी प्लास्टिक जी स्टील जी हाणे जोमेट्री बॉक्स ॾिसो कैमलिन जो बि अथव डोम्स जो बि अथव सभु अथव जेको बि तव्हांखे

त उहो कैमलिन जे जोमेट्री बॉक्स में त पोइ सभु विधल हूंदो अथव अंदरु नंढी स्केल टी वॾी प्लास्टिक जी की न स्टील जी स्टील जी त उहा लॻभॻि पंजाहु रुपिया पइजी वेंदव स्टील जी न न उहा स्टील जी थोरी थुल्ही इहे जेका सफ़ा सन्ही चिॿी थी वेंदी आहे उहा क्वालिटी काने

जेको हूंदो हाणे जेको हूंदो पोइ उहो ॾिसूं था असां बाइंडिंग वग़ैरह जे हिसाब सां जेको हूंदो पोइ ओवरऑल ते ॾिस्काउंट करे छॾींदासीं हा ठीकु आहे हिकु कैमलिन जो जोमेट्री बॉक्स हिकु वॾी स्केल एक्स्ट्रा हा माना ऑडर सॼो रिपीट कयांव थी ॾिसो कुझु चेंजेस करणा हुजनव त ॿुधाए छॾिजो हिकु पैंसिल चयो व कैमलिन जी हिकु पेकेट जंहिंमें अंदरु ॿारहं पैनसिलियूं आहिनि हिकु चोवीहनि जो कैमलिन जो ऑयल पेस्ट्ल जो कलर ऐं हिकु पेकेट ॿारहां रबड़ जंहिंमें हुजनि इरेज़र डॉम्स जा ठीकु आहे हुनखां पोइ हिकु कार्डबोर्ड पंद्रहें वारो हिकु कलर चॉक पंजवीहु खां टीह पीस जंहिंमें उहो हिकु कैमलिन जो जोमेट्री बॉक्स वॾी स्टील जी स्केल बराबरि ठीकु आहे मां इएं तव्हां सॼो पैक करे रखां थी तव्हां सुबुह जो अचिजो अॻो पोइ किताबु खणी अचो पोइ जेको बि हूंदो हा हा ठीकु आहे

तव्हांजो नालो हा माना धीअ आहे ठीकु आहे त मां सम्झो न बि हुजांव दुकान ते तव्हां तव्हांजो नालो ॿुधाईंदौ मां पैक करे रखियांव थी त मुंहिंजो माण्हू या केर ॿि ॿियो वेठो हूंदो ना हिनखे पेमेंट बि लिखी थी रखांव तव्हां खाली कलेक्ट कॼो जेको बि हूंदो हिकदमि तव्हांखे सभु पेपर ते लिखियलु हूंदव डिटेल न न तव्हां भले जेके बि हुजनि तव्हां हुनखे ॾेई वञो वांदो नाहे मां सॼो मां ई ठाही वेंदमि बिल अघु सूधो हा ठीकु आहे हा त हा ठीकु आहे त जंहिं नंबर सां तव्हां हाणे फोन कयो आहे इयो नंबर व्हाट्सेप ते अथव ना हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके हा हा हा